سنٹرل دہلی ضلع میں دستیاب مقامی رہائش اختیارات یہ ہیں کہ جس کو بھی رہائش کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یا تو کوئی فلیٹ یا گھر کرائے پر لیتا ہے یا خرید لیتا ہے خریدنے کے بعد وہ اس گھر پر مالکانہ حق رکھتا ہے جبکہ کوئی فلیٹ یا گھر اگر کرایہ پر لے گا تو جب تک وہ کرایہ ادا کرتا رہے گا وہ اس فلیٹ میں رہے گا اس کے بعد وہ فلیٹ یا گھر اس سے خالی کرا دیا جاتا ہے اسی میں ہاؤسنگ مارکیٹنگ ریٹیل اسٹیٹ کے رجحانات بھی آتے ہیں